दौड़यसँ बहुत बढ़िआँ फायदा होइए दौड़नाइसँ मतलब इसकुलमे पहिले ने बच्चामे ने दौड़यमे इसकुलमे बहुत प्राइजो जीतल छियै इसकुलमे बहुत रङ्गके प्रा प्राइज जीतल छियै एक बार नहि बहुत बार जीतल छियै ओकर बाद दौड़यसँ बहुत ई फायदा होइए जे मतलब दौड़नाइसँ पूरा बढ़िआँ भी बढ़िआँ लगैए जे मतलब हँ छी ओकर बाद फेर दौड़नाइसँ पएर बढ़िआँ साफ बढ़िआँ रहल ओकर बाद फेर लागल जे हँ छी पएर ओकर बाद बढ़िआँ स्वस्थ रहलहुँ किछोके दिक्कत नहि भेल अगर आगे जा कऽ किछु बनयके भेल तऽ जेना आर्मीके किछु बनैत छै ताहिमे शरीर बढ़िआँ रहल तऽ किछु बढ़िआँ रहल ओहिमे सभ चेकिंग होइत छै दौड़नाइके होइत छै सभ सभमे दौड़नाइ दौड़य पड़ैत छै से सभ दौड़ैत छै एहि सभ एही सभमे दौड़नाइ पड़ैत छै आर्मीमे पुलिसमे फौजमे बहुत सभमे दौड़य पड़ैत छै एहि लेल सभ दौड़ैत छै जे मतलब दौड़ि कऽ जे ओ एहिमे जितलहुँ हेँ ओहिमे जितलहुँ हेँ तऽ आगाँ जा कऽ ओहूमे जीतब एहिके बाद दौड़यसँ बहुत ही फायदा होइत छै दौड़नाइ शरीर बनैत छै अथि होइत छै बहुत एहि सभमे फायदा होइत छै दौड़यसँ अगर दौड़नाइमे बहुत फायदा